चवथ ही म्हजी आवडटी परब ह्या सणाक आमी आमच्या मेन घरा वयता थंय आमची सगली सगलो कुटूंब एक जातात आनी चवत मनयतात चवतीक आमची चवथ देड दिसाची आसता थोड्यांगेर पांच दिसाची आसता सात दीस आसता अकरा दीस आसता एकवीस दीस आसता आमी चवथीक खूब तरेचे जिनस करतात जशें खतखतें मुगांगाटी पुरी पायस पातोळ्यो नेवऱ्यो बेसन लाडू हे सगळे जिनस करतात आमी सगळी मेळून माटोळी बांदतात माटोळेक खूब तरेचे भाज्यो फळां आनी बारीक बारीक फळां लायतात बांदतात आनी चवथीक आमी गणपतीचे मोदक खूब

आनी म्हाका मोदक खूब आवडटा आनी आमी गणपतीचे डेकोरेशन खूब आवडीन करतात ह्या चवथीक आमी अशें थरयलां की आमी डेकोरेशन चव चुट्टाचे करतली इको फ्रेंडली करतली आनी आमी सगळी भाव भयणी मेळून फोग लायतात आनी चवथीक आमी नवे कपडे घालतात

जसो देड दीस काबार जावपाक येता तसे आमची उमेद कमी जायत वयता चवथी दिसांनी लोकांगेर घुंमटाचो आवाज येता सगल्या घरांनी आरत्यो करतात